हम दू महीना पहिले एगो पङ्खा लेने छलहुँ जे तीन चारि दिन तऽ बहुत अच्छा तरहसँ चलल आओर चौ पाँचमा दिनमे ओ खराब भऽ गेल आओर ओ पङ्खा बहुत ही खराब पङ्खा छलै जे अइ पङ्खा लै हम केकरो नहि कहबै लेबे लऽ आओर